आनन्द मिष्ठान्न हम हमरा चारिगो बर्गर चारिगो पिज्जा एकऽ ऑडर केनाइ अइ आओर चारि लेनाइ अइ ओकर कि कोना ई भऽ गेलै से हमरा कनि बता दिअऽ बर्गरके बीस रुपैए अच्छा ओ ठीक छै हमरा एहि एड्रेसपर पाली घनश्यामपुर दरभङ्गाके एड्रेसपर हमरा भेज देब चारि बजे तक बीस रुपैए छै तऽ हम अहाँके पेमेन्ट कऽ देब